मैं यहाँ लखनऊ बक्शी तालाब के एरिया में मैं रहता हूँ और यहाँ पर हमारे बगल में गोमती नदी प्रवहित हो रही है और गोमती नदी के कर जाने के लिए तो खैर कोई वहाँ दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है जाया जा सकता है वहाँ तक साधन सभी जाते हैं नदी के किनारे जाना हो पर्यावरण देखना हो तो ठीक तरीके से जाया जा सकता है आने साधन से भी या किराए के साधन से भी आप वहाँ तक जा सकते हैं और हमारे यहाँ पे जानवर तो वैसे ही जैसे आपका खरगोश है या आपका एक सियार होता है या जैसे आपके ओ जंगली बिल्ली होती है इस टाइप के जानवर देखे जा सकते हैं और दिखाई भी देते हैं और हमारे गोमती नदी के किनारे का दृश्य बहुत ही रमणीक और सही है और नदी के किनारे किनारे तमाम तरीके से पेड़ हैं जैसे आपका लिपटिस का पेड़ है और बेर का पेड़ है और इस तरीके से सागौन के पेड़ है और आपके शीशम के पेड़ है और कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनका ठीक से नाम भी हमें नहीं पता इस टाइप के भी पेड़ हैं और यहाँ का पर्यावरण बहुत ही अच्छा और सही है पेड़ पौधे तो नदी के किनारे किनारे बहुत सारे लगे हुए हैं जिसमें पीपल के पेड़ हैं और नीम के पेड़ हैं और आपके अधिकतर वैसे देखा जाए तो आपके लिपटिस के पेड़ और शीशम के पेड़ अधिक हैं कुछ पेड़ तो ऐसे जंगली पेड़ हैं जिन पेड़ों के बारे में हमें जानकारी भी नहीं है उनका नाम भी हम नहीं जानते हैं कि कौन से पेड़ हैं और लेकिन वो नदी के किनारे किनारे देखने को मिलते हैं गोमती नदी हमारे यहाँ से बिल्कुल पास में है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ से होगी आपके पांच या छः किलोमीटर तो कभी कभी जाते हैं नदी के किनारे घूमने के लिए तो वहाँ ये सब जंगली जानवर तो अधिक नहीं दिखाई देते क्योंकि जंगल अब शहर का किनारा है तो इसलिए अब बहुत अधिक जंगल हटा दिया गया है लेकिन फिर भी किनारे किनारे पेड़ पौधे काफ़ी लगे हुए हैं और यहाँ पे रेगिस्तान टाइप की कोई जमीन नहीं है और रहेगी पहाड़ की बात तो पहाड़ तो हमारे क्षेत्र में नहीं है पहाड़ी इलाका नहीं है ये यहाँ पे समतल जमीन है और उपजाऊ जमीन है कोई भी ऊसर जमीन नहीं है और ना ही ऊंची और नीची जमीन है धूसर मिट्टी की जमीन है और जो जिसमें लगभग सभी प्रकार की फसलें ठीक से उगाई जाती है चाहे आपका आलू हो या गेहूं हो या गन्ना हो या अरहर हो दलहन हो या तिलहन हो सभी चीज के लिए बोने के लिए जमीन उपजाऊ है और रेगिस्तानी टाइप की भूमि और बंजर टाइप की भूमि का हिस्सा जहाँ पे हम रहते हैं इसके अगल बगल कोई इस तरह का बत्तीस पच्चीस किलोमीटर की रेंज में इस तरह की कोई जमीन नहीं है कि जो उपजाऊ न हो उपजाऊ जमीन कम ज़्यादा का फर्क हो सकता है लेकिन जमीन उपजाऊ लगभग हमारे अगल बगल का एरिया जो भी है वहाँ पे जमीन उपजाऊ बहुत है और प्रकृति का वातावरण जैसा होना चाहिए उस हिसाब से काफ़ी अच्छा और सही है